चौथी मार्च उणिवीह सौ सतहठि सत फेब्ररी उणिवीह सौ सतहतरि चोॾहं अप्रैल ॿ हज़ार ॿ पंद्रहं जुलाई ॿ हज़ार ॿारहं बावीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार पंद्रहं